हाय औ ओमफ्राय मा खबर औ जेनेबा माबायदि नांगौ फट'शुटखौ ब्राइडेल ना औ औ आंथ' थांनो हागोन ओमफ्राय नोंथांनि डिटेल्सआ बेंटल मा जायगा बाजार खाथि ना अ ओरैनोथ' माब्ला जागोन हो गाबोननो इमारजेन्सि

जेबो नङा आंथ' थांनो हायो ओमफ्राय नोंथ' इमारजेन्सि लिंहरबाय ना आंखौ औ ओमफ्रायथ' दाना फिसआ फिसखौ रायज्लायनोसै नामा जोंथ' सानसेयाव फिफ्टिन के लायोमोन माने आंजों मानसि लाफादेरो नालाय सानै ओमफ्राय दा बिसोरनो जानाय लोंनाय थांनाय फैनायनि गासैबो आं खरसा होयो आरो ओमफ्रायो बिसोरनाव फास हाजार बायदिया थांखायो ओमफ्राय दस हाजार बायदियाल' आंनाव थानाय जायो आरो ओमफ्राय नोंसोर जोङोथ' हानाय नङा नामा गासैनावबो बिदिनो लाखायो दे लोगो हिसाबै खमाय नांगौ बा जागोन दे दुइ हाजारसो एक हाजारसो दे दे ओमफ्राय गाबोननो होनदों नामा

दे होनबालाय दे औ दे